کیا آپ ٹراویل ایجنٹ ایجنٹ بات کر رہے ہیں جی جی بات دراصل یہ ایسی ہے کہ میں وارانسی سے عبد العظیم بات کر رہا ہوں میرے سات لوگ ہیں اور ہم سب آگرہ کا تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کی کار رینٹ پر مل جائے گی جی ہمیں سات سیٹر کیونکہ ہمارے لوگ سات لوگ ہیں اس لیے سات سیٹر کار چاہیے ہے بتایئے کتنے کتنے کی کتنے کی اس کا کرایہ ہوگا اور اے سی والا کتنا ہوگا بنا اے سی کا کتنا ہوگا دونوں کا بتائیے گا جی ہاں

اچھا اچھا اچھا بنا اے سی کا کتنا اس کا رہے گا فکس رہتا ہے سارے یا پھر کم ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے اچھا اچھا ہاں تو ٹھیک ہے تین دن بعد جی تین دن بعد ہمارا آگرہ کا تاج محل دیکھنے کا پلان ہے تو کیا تین دن بعد کار مل جائے گی اچھا اچھا تو مجھے سات سیٹر کار مل سکتی ہے کیونکہ ہم سات لوگ ہیں اس لیے تو آس پاس موجود ہے اچھا تو تو مجھے یہ بتائیے کہ کرایہ کتنا ہوگا ٹوٹل اچھا اوکے تو سات ہزار روپے اچھا ٹھیک ہے میں تین دن بعد صبح دس بجے جاتا ہوں تو مل جائے گی کیا اس وقت ٹائم پہ ہی پہنچے گی جی ہمارے گھر چلیے

ٹھیک ہے